जेची चड जमीन आसता तेंकां भाग चड फामाद शेतकार आसता

तेका लोक तेजे कडल्यान भात घेता मागीर बारीक शेतकार आसा तो बारीक शेतकाराक कोण पयता बारीक शेतकाराचो फाटीं पडटा तेन्ना मागीर गिरायकाक कमी रेटीन भात जावं तांदूळ दिवचे पडटा भात जावं तालू कमी रेटीन दिवचे पडटा अशें जातकीर बारीक शेतकारां आसा तो फाटींच उरता